आंनि मुङा मनिसा ब्रह्म आंनि जोनोम गामिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नाम्बार टु बाथाबारि आंहा नख'राव फिफा दं बिमा दं बिब' दंमोन हाबा जाबाय बिमादै दं बिमादैनि फिसाला दं आरो बिबौ दं आङो दा ग्रेजुयेसन खालामखांनानै दा आङो मिउजिक कलेजाव माने डकटर सबा ब्रह्म मिउजिक एन्द फाइन आर्त्स कलेजाव मिउजिकाव आङो दान्स बड' फक दान्सयाव मेजर लानानै दं आरो जेनेरिखया काताथखौ लानानै दं आङो उन्दै समनिफ्रायनो मोसानायखौ मोजां मोनो फरायनायजों लोगोसे मोसाबोफाबाय थादों आङो आङो मोसानानैबो गोबां देखायबोनोबो हादों आङो बांसिन ट्रेदिसेनेलखौ मोसायो जोंनि बर' ट्रेदिसेनेलखौ आं बांसिन मोसानो मोजां मोनो दा बेयावनो आं मेजर लानानैबो दं आङो बेरायनोबो मोजां मोनो बेरायनायाबो बेराद मोजां मोनो आं बेरायहैयो सम सम आं नाथाय आं गोजान गोजानाव थांफेराखै आरो ना खाथियावनो बे जायगायावनो लकेलावनो बेरायो आरो ना बेरायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आंना लोगो सासे दं बिथराइ होन्नाय बेयावनो मिउजिक कलेजाव एडमिसन लानायावनो लोगो मोनदों जों सानैजों सिगाङाव सिनायलायामोन नाथाय जोंहा सानैजों खुरमाबो जाखायोमोन आरो ना ओमफ्राय मिथिलाया माने मानसिफोरखौ मिथियो खि मोखांखौ नुलायलायामोन आरो ना ओमफ्राय जोङो मिउजिक कलेजाव एडमिसन सानैबो ज' लादों बेनाबो एखेआवनो मेजराबो जेनेरिखयाबो जों सानैजों एखेखौनो लादों आं ओमफ्राय जों सानैजों लोगो मोनलायनानै दा बेराद लोगोआव दं आरो ना जों सानैजोंनो जेराव प्रग्राम गाबाबो सानैजोंल' गायो जोङो सानैजोंनो थाङो फैयो सानैबो मोसानो मोजां मोनो बेबो जोबोर मोसानो मोजां मोनो जों सानैजोंनो जेरावबो थाङो आरो ना सानैजोंल' थाङो दा जा मिलायो आरो ना जों सानैजों आं बिसिनावनो थाहैयो एखम्बा प्रग्राम गानानै मोना जाबा बाहाबाफोर थांबा मोनाबा बिसिनावनो थाफैयो आङो बा आङो मोसानायैनो मोसानायिनो दोनथ'यो आरो ना फरायनायखौ दोनथ'नानै दा आङो मोसानायखौनो लानानै दङ आरो बेखौनो कमप्लिट खालामनो सानबाय मोसानायखौनो